उजवाडाच्या प्रदुशणाचो नखेत्रां पळोवपाचेर परिणाम जाला कारण आयज जाय थंय चकचकप्यो लायटी दिसतात ह्यो ज्यो दिसतात तांबड्यो हळदुव्यो निळ्यो ह्यो लायटी आयज उकत्या मळबाक लिपयतात उकत्या मळबार चकचकपी चान्नें लिपयतात नखेत्रांक लिपयतात शारांत आयज नखेत्रां पळोवपाक दिसनात म्हणून खंय तरी शारांतलो लोक नखेत्रां पळोवपाक गांवांत येतात पूण एक गजाल कळटा की नखेत्रां गांवांनीय दिसनात ल्हान आसतना आमी घराच्या माळयेर न्हिदतालीं उकत्या मळबांतली नखेत्रां पळोवपाक एक वेगळीच खोशी आसताली भुरगेंपण परत याद जाता नखेत्रां परत पळोवपाची कशीं दिसता शारांतल्या ते चकचकप्या लायटींनी आयज उकतें मळब खंय तरी धांपलां उकत्या मळबांतल्यो ज्यो लायटी आसात त्योच आतां दिसतात चकचकपी नखेत्रां नाच्चशीं जाल्यात हांव ज्या गांवांत रावतां हें म्हजें भाग्य आसा की थोडीं तरी नखेत्रां त्या गांवांतल्यान दिसतात तें मळब दिसता पयर एक गजाल म्हज्या एका ल्हान भावणान म्हाका विचारलें नखेत्रां मळबांत कितलीं आसतात हांवें ताका सांगलें की करोडांनी आसतात जप्प करून ताणें रोखडेंच परत विचारलें तर करोडांनी आसतात जाल्यार आमगेर आमच्या घरा कडल्यान फकत शंबर दोनशीं कित्याक दिसतात कारण चकचकप्या लायटींनी मळब धांपलां आनी स्पश्ट नखेत्रां पळोवपाक खंय तरी पयस गांवगिऱ्यां वाठारांत वच्चें पडटा म्हाका जर नखेत्र पळोवाचें जालें जाल्यार हांव म्हज्या घरा कडेन वयतां तीं दोनशीं तिनशीं नखेत्रां पळोवन तरी खोशी भोगता कारण शारांतल्या लायटीन तर एकूय नखेत्र दिसना